दिक्खो महाराज ब्याह् आस्तै पानी कोई बड्डा जेहा फंक्शन कोई ब्याह् गै समझी लैओ के तुस ठीक ऐ तां साढ़ा इत्थै प्हाड़ा महाराज बड़ी सोह्नी सप्लाई औंदी प्हाड़ां पानी ठंड़ा होंदा ते दस दिन पैह्लें पानी असें शैल भरी भुरियै रक्खुना लोकां हा ड्रम बगैरा लेइयै बड्डे बड्डे टप्प ते किट्ठे करियै रक्खुने कोई पंदरां बीह् ते भरदा रौह्ना दस दिन पैह्लें ब्याह् हा ठीक ऐ ते तुसें पता बड़ा सोह्ना पानी ठंडा नजारा आई जंदा पीने प्हाड़ां पानी ते बाकी होर बी घट्ट होई जा इयां तां केइयें कोई टैंक मंगाई दे बड्डा देआ पानिया तां बस इ'यै चक्करै च जां फिर केईं लोक भाई बाडरबकसियें पैसे बी देना पौंदे ते बाडरबकसियें पैसे देओ ते केइयें बड़ा स्यापा होंदा केइयें ग्रांऽ च पानिया पैसे देइयै लेकिन साढ़े महाराज तुसें में अपनी गल्ल सनां तां अस बड़ा सोह्ना पानी औंदा साढ़ा बाडरबकसिया कोई चक्कर नी ऐ बड़ी सोह्नी सप्लाई औंदी ते ओह्का हां भांडे में तुसें सनाया के भांडे भुंडे किट्ठे करियै रक्खुने अगर गर्मिया दा टैम होऐ तां बैसे प्हाड़े तुसें पता ठंडा रौंह्दा पानी मगर गर्मी होऐ तां फ्ही इक इक टप्पै ओह् बर्फ रक्खु नी पाइयै ते बड़ा सोह्ना पानी होंदा ठंडा इ'यां जां फिर केह् नांऽ ओह्दा ओत्त ड्रम्मै पाइयै रक्खु ना पानी बाकी प्हाड़ा कोई चक्कर नी होंदा ऐ पानिया ब्याएं हा पैह्लै दस दिन लोक ते इ'यां गै करदे कि दस दिन पैह्ले ब्याह् हा पानी भरियै रक्खु नां दस दिन तां फ्ही बी पंज छे दिन ते पैह्लें लोक ड्रम्म बगैरा किट्ठे करन लगी दे म्हल्ला ड्रम्म मंगना लगी जंदे ड्रम्म बगैरा ते बड़ा सोह्ना पानी भरियै रक्खुना शैल ठंडा पानी फर्स्ट क्लास बड़ा ते नजारा औंदा पानी पीना नेहा कुतै ते बाकी ते अपना ते इ'यै पानी पुनी इ'यां करी लैंदे ते लोकां महाराज केह् पता तुसें पता शैह्रै च बड़ा स्यापा होंदा पानिया जां कुतै जित्थै पानिये दी घट्ट समस्या होऐ तां बाडरबकसिया मरी गे फोन करी करी उंदियां खशामदियां करी चार पैसे देओ ते फ्ही पानी छोड़ना ते जां फ्ही मुल्लें मंगाना पौंदा बैसे अपने प्हाड़ें च ते नजारा गै नजारा बाकी दिक्खो